मैं अपनी रसोई अपनी मम्मी के साथ साझा करती हूँ मुझे मेरी मेरी मम्मी के साथ रसोई साझा करने में बहुत मजा आता है उनके साथ रसोई साझा करने में समय का पता ही नहीं चलता और काम भी बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है जैसे कि मेरी मम्मी का खाना बनाने में मैं मदद करती हूँ वो जब सब्जी काट कर दे देती हैं तो मैं उन उसे सब्जी बना देती हूँ और जब वो आटा गूंथ कर दे देती हैं तो मैं रोटी बना देती हूँ और अन्य काम जैसे कि मैं बर्तन मांज देती हूँ और स किचन के सफाई कर देते हैं हमदोनों में अपनी मम्मी के साथ मतलब काम करते समय बात करती हूँ और उनसे अपनी सारी बातें शेयर करती हूँ इससे मतलब मम्मी का और मेरा टाइम भी पास हो जाता है और काम भी बहुत जल्दी हो जाता है इससे मम्मी को भी आसानी रहती है काम करने में और काम भी जल्दी हो जाता है और अन्य जैसे चटनी बनाना हो कभी कोई त्योहार हो तो मैं भी मम्मी की मदद कर देती हूँ और कोई मेहमान घर आया है और उनके लिए खाना बनाना है तो मैं अपने मम्मी की मदद करती हूँ और हम दोनों जल्दी मिलकर खाना बना लेते हैं और हम दोनों एक दूसरे के अच्छे पार्टनर हैं किचन में और हमें एक किचन में शेयर करने में बहुत मजा आता है हम बहुत मतलब की मम्मी मुझे नई नई चीजें सिखाती है खाना बनाने में जैसे कि कोई नई रसोई हुई बनाना तो इसको कैसे बनाना है नई नई रेसपीज सिखाती हैं वो बनाना और जैसे कि चावल खिचड़ी सब्जी कैसे बनाई जाती है ये बताना और रोटी के लिए कितना कितने जनों के लिए कितना आटा गूंथना और कितनी देर में सब्जी चावल पक जाएँगे मतलब बहुत सारी बातें और मम्मी और हम दोनों शेयर करते हैं अपना किचन